हमरा आओरके ई सब गाँव सबमे जे छै छौरा सब कनिटा पढ़ै छै सब चलि जाइ छै पञ्जाब तञ्जाब दोसर देश एन्ने ओन्ने कमबै तमबैलए अगर अगर कनिटा पढ़िए लेतै कनिटा किसान तिसान घर सबमे कनिटा अथी कामे करि लेतै खेती तेती करि लेतै तऽ अथी धान वान उपजतै तऽ किसान सब जे छै अथी खेतै तेतै सब आब एतऽ जे छै गाँव सबमे आब किसान बहुते कम भऽ रहल छै सब जे छै बच्चा तच्चा आब जे बड़ भऽ रहल छै बच्चा सब कनिटा पढ़ै छै चलि जाइ छै देश दोसर काम ताम करैलए अगर कनिटा खेती करि लेतै खेती उपजी करि लेतै गाए ताए पालतै घर सबमे तऽ ओकरा अथी तब दूध तूध मिलतै खेतै आरामसँ रहतै गाँवमे गाँवमे कोइ रहबे नहि करै छै सब चलि जाइ छै बाहरे चलि जाइ छै खेती तेती करैलए गाँव सबमे रहतै तबे ने खेती आरामसँ करतै खेती खेतिओ सिखतै तबे ने हमरा आओरके कते करबै अकेलामे खेती सबटा अगर ऐतै तब ने अच्छासँ खेती करबै धान गहूँम सबके खेती करबै यहाँपर सब चलि जाइ छै बाहर शहर तहर कहाँ कहाँ चलि जाइ छै अगर गाँवमे ऐतै तऽ सब अच्छासँ खेती सिखतै खेती सिखतै तऽ बाहरसँ बेसी पैसा कमेतै खेतिओमे बेसी पैसा होइ छै बहुते पैसा होइ छै खेतिओमे अभी अभीका सीजन बहुत ही ओते अच्छा नहि चलै छै गर्मी बहुत बहुत ज्यादे धूप करै छै बरसा ओते नहि होइ छै तैओ जे छै पेड़ तेड़ लगेतै गाछी ताछी लगेतै तऽ अथी पानी एबे करतै तऽ गाँव सबमे खेती होना चाही सब चलि बाहरे चलि जेतै तऽ खेती करतैके गाँवमे